माखासे गावसुंथा आफादनि गेजेरजों माने आंखौ बेखौनो मोन्थिनो मोनो जाहैबाय आइजोफोरा फालांगि खालामोब्ला माखासे सुबिदाफोर थायो जेरैहाय बे बे गावसोरनि आफादनिफ्रायनो बिसोरो फैसाफोर माखासे लानानै गावनि फालांगियाव गारनो हायो आरो बेजोंनो बिसोरो फालांगि खालामनो हायो बेनो मोनसे मोजां सुबिदा आरो मा जायो बिसोरो फैसाफोरखौबो खम खम सुदावनो मोनो आरो बिसोरो गोबांथार फालांगि मावनो हायो आरो ओमफ्राय बे फालांगिफोरा बिसोर बांसिनावहाय खमाव लानानै बांसिनाव बिसोर फालांगि खालामनो हायो आरो मोजां मोजां बेसादफोरखौबो बिसोरो बासिनानै लानो हायो मानो होनब्ला बिसोरो बिसोरनि फैसाफोरा गोबां खम सुदावनो गोबाङै लानो हानाय नालाय बिसोरो नङाब्ला गावसोरनो मावखानाय हिसाबै बे एखे आफादनिफ्रायनो जेरैहाय मोनो बिसोरो खमावनो लानानै बिसोरो गोबांथार बेसादफोरखौ मोजां मोजांखौ सायख'नानै लानानै बिसोरो फालांगि खालामनो हायो जायनि जाहोनाव दिनैहाय आइजोफोरानो फालांगियाव आवगायगासिनो दङ दाथ' आइजोफोरखौनो गासैबो जायगाफोराव बांसिन फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जेरैहाय गय गयफोरखौबो बिसोरो फालांगि खालामो फाथो बेसर आरो बेजों लोगोसे आलु आरो बेजों लोगोसे सिनि जेरैहाय सि बेफार सि दानाय बेखौ बेनिफ्राय जायगा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बिसोरो लाङो हलसेलाव लायनानै बिसोरो बांसिन रेटावहाय बिसोरो फाननो हायो आरो